हॅलो खंय गो लॅजंसी म्हाका मात्शें गोंयान भोंवपा जाय आशिल्लें अशी हिश्टॉरीक प्लेसीस बी पळोवपा जाय टँपल्स बी हय आनी आनी प्लेसीस आसा अशें टँपल्स बी चड ग्रुपान अशें पांस स दिसा भितर अशें जावपा शकता भोंवोन आनी ओल्ड हावजीज बी हां आनी अशें भोंवपा स दिसां भितर सगलें कवर आप जात्लें भोंवोन ओके आनी तुमकां क कॉण्टॅ डेट सांगपा खातीर हे नंबराचेर कॉण्टॅक्ट करपाचें न्हय केन्ना वचपाक जाय तें फो विल बाय थँक्यू